ہاں ہمارا مذہب مذہبِ اِسلام ہمیں کمیونٹی سروس کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو یا کسی دوسرے مذہب کا ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو بڑوں کے ساتھ محبت چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ اور اپنے اطراف کے ماحول کو صاف سُتھرا رکھو راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا وغیرہ وغیرہ ہمارا مذہب مذہبِ اِسلام یہ سا یہ سب چیزیں سِکھاتا ہے